हा ॻाल्हायां थी ॿुधायो हा ॿुधायो पर तव्हां जो नालो छा अथव हा हा ॿुधायो अच्छा हा त घणा घणा टका आया अथव तव्हां जा त कहिड़े इन में फ़ील्ड में अच्छा तव्हां कुझु इएं ॻोल्हिया अथव तव्हां खे कंहिं में इंट्रेस्ट अथव या छा हा त चंङा कोर्स हूंदा आहिनि मां तव्हां खे हिकु हिकु करे सॼो ॿुधायांव थी पोइ तव्हां ॾिसजो तव्हां खे कहिड़ो थो वणे त बैफ बी एम एफ बी एफ एम बी एम एस बी एस सी आई टी बी एम एम बी कोम ही कोर्स थींदा आहिनि इन हा ॿुधायांव थी बैफ जो आहे बैचलर इन अकाऊंटिंग एन्ड फीनेन्स बी एम एस जो आहे मैनेजमेंट स्टडीज़ बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ बी एफ एम जो आहे बैचलर इन फिनैंशियल मार्केट बी एस सी आइ टी इंजीनियरिंग जो आहे ऐं उन खां पोइ बी एम एम मास मीडिया जो आहे ऐं बी कोम प्लेन हूंदो आहे हाणे तव्हां खे अगरि अकाऊंट्स ऐं फिनेंस में करणो अथव अॻियां कुझु कॾंहिं त पोइ तव्हां बैफ खणजो ऐं

हा त पोइ बैफ बरोबर थींदो हा हा बैफ हा बैफ लाइ एछ आर ऐं के सी सुठी अथव चंङी न हो इन लाइ सुठो न आहे हो आई टी लाइ सुठो आहे त तव्हां खे अगरि नौकरी करणी अथव उल्हासनगर में सी एच एम बेस्ट अथव हा सुठी अथव एछ आर के सी खां पोइ उहो ई आहे सुठो उहा वीह पंजवीह ताईं हा इन खां वधीक मतिलबु घटि वधि थी सघंदो आहे मूंखे प्रोपर न ख़बरु आहे न भले तव्हां नौकरी कयो था तव्हां एक्स्पीरियंस काउंट थींदो न त पोइ भले उल्हानगर मां बि कुझु इएं प्रोबलम न थींदव हा त तव्हां खे एक्स्पीरियंस बि अची वेंदव त तव्हां सी ए में पोइ इंटर्नशिप इंटर्नशिप खां पोइ बि तव्हां खे प्रोबलम न थींदव इंटर्नशिप लाइ